हेलो नमस्ते भैया हाँ जी जी जी आइसक्रीम हमारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मतलब फ्लेवर्स है जैसे बटरस्कॉच वेनीला ब्लेक फॉरेस्ट आपको कौन सी चाहिए बटरस्कॉच वेनीला ब्लेक फॉरेस्ट मारवाड़ी कुल्फी कप वाली आइसक्रीम कोन वगैरह सब है उसमें भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारी दुकान की ब्लेक फॉरेस्ट है जो एक सौ बीस रुपए की है एक सौ बीस रुपए का कोन है चोकलेट फ्लेवर है मतलब आपको मतलब क्या सर और बेस्ट क्वालिटी है वो मारवाड़ी कुल्फी ट्राई करो वो हमारी बेस्ट है यहाँ की वो हमारे यहाँ ही मैनुफैक्चर होती है मारवाड़ी कुल्फी है वो वाला तो पचास रुपए की है एकदम बेस्ट फ्लेवर है क्या वोलनट्स में हाँ है वोलनट्स में भी मिल जाएगी आपको हाँ काजू मतलब काजू में काजू के एक अलग फ्लेवर भी है अगर आपको फैमिली पैक चाहिए तो वो भी हमारे पास फैमिली पैक एक सौ पच्चीस रुपए का फैमिली पच्चीस पैक आप एक सौ पच्चीस रुपए पड़ेगा और अगर आप दो लोगे ना दो फैमिली पैक लोगे तो उसके साथ एक एक फ्री मिल जायेगा आपको हाँ इस समय मतलब फैमिली पैक ऑफर है अभी दो लोगे तो आपको एक फ्री मिल जाएगी बर्डे है आपका आपका है या किसी और का है तो आइसक्रीम लेनी पड़ेगी ठीक है हम आपको ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउंट कर देंगे आपको

ऑर्डर आप हमको को एक दिन पहले दे देना हम आपके घर पे डिलिवर कर देंगे और पैसे भी आप भले बाद में देना कोई दिक्कत नहीं है उसमें नहीं खराब खराब बिल्कुल भी नहीं होगी आप एक्सपाइरी एक्सपाइरी डेट भी चेक कर लेना बिल्कुल भी खराब नहीं होगी एकदम ब्रांडेड क्वालिटी की आइसक्रीम्स हैं हमारे पास वेनीला घर पे अगर आप अगर आप चाहो तो फिर हम बॉक्स है बॉक्स देके जाएंगे आपको उसके अंदर स्टोर रहेगी पिघलेगी नहीं वो मतलब तीन चार घंटे तक तो रह ही जाएगी मतलब

आप बता देना मतलब हम आपके के घर पे डिलिवर कर देते ठीक है